اور ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ اس پر لکھنا چاہیے اور اس پر لکھنا بہت اچّھا ہوگا حکومت کے مختلف فیصلے یا حکومت کا طرزِ عمل اور اس کا رویّہ اس کا عوام کے لیے قانونی سازی کرنا اور مختلف اقدامات اٹھانا بھی مجھے قلم اٹھانے اور لکھنے کی ہمت کرنے پر ابھارتا ہے